मेरी जेह्ड़ी सारें कोला लंबी हाइक जां तुस इक लंबा पैदल सफर बी इसी आखी सकने आं एह् रेह्दा ऐ कोई बचपन दी गल्ल ऐ के जदूं साढ़ा जेह्का रोड ऐ बसंतगढ़ दा बड़ा ज्यादा खराब रौंह्दा हा ते अस पैदल बी औंदे हुंदे हे ते मेरा किश पेपर हा ते मैं बसंतगढ थमां रामनगर तगर पैदल आए अस मेरे कन्नै होर बी साथी ऐ हे ते थोह्ड़ा सफर की जे पाला शाला पेदा हा रस्ते च ते रस्ता कच्चा हा औंदै थोह्ड़ी मुश्कल बी आई पर असें कन्नै रुट्टी शुट्टी पाई दी ही जियां पैह्लें इ'यां रुट्टी शुट्टी पांदे होंदे हे जियां रमाल होंदा हा कपड़ा उस्सै च थोह्ड़ा लून मर्च पाया कन्नै दो ढोडे पाए ते रस्तै खाई ले उस खाने ते जेह्का बसां करना रस्तै उस तै च मजा बी बड़ा आया ते चलने च हुट्टन बी होएआ ते एह् सारें शा लम्मां सफर हा बसंतगढ़ थमां ते रामनगर तगर पैदल कम से कम असें कोई नौ जां दस घैण्टे लग्गे होने इन्ने लग्गी गै गे होने गल्लां करदे हसदे खिड़दे उ'नें नौ दस घैण्टें च पता नी असें किन्नियां सारियां गल्लां कीतियां उसदे च जेह्ड़ा असें मज़ा बी आया ते थकावट बी होई पर थकावट हुट्टन इन्ना ज्यादा नेईं बी बजोआ ते मजा बी आया अपने कुदरत दे नज़ारे दिक्खे रस्तै साढ़ै उत्थे देआरें दे बूह्टे ताईं तुआईं कुदरत दा म्हौल जेह्का बड़ा शैल ते बड़ा सनाह्का हा पखरूएं दिया अवाज़ां इन्नियां शैल शैल रस्तै च होर बाकी कुतै रस्तै च मुश्कल बी होंदी जियां घारा चली दा होंदा हा ते उसी टप्पना बड़े मुश्कल कन्नै टप्पना पर जिन्ना अज्ज मिकी चेता औंदा ऐ ते मिकी लगदा कि ओह् सारें हां शैल ते सारें हा सनाह्का ते सुंदर सफर हा सुंदर सफर हा